دیکھیے آج کے ماحول میں جیسے خرچ ہیں جس طرح کی مہنگائی ہے پیسے بچانا تو بہت مشکل ہو رہا ہے کیوں کہ خرچ ہی پورے نہیں ہو پاتے پورے فیملی کے ہوں کیوں کہ مہنگائی اتنی ہے اور خرچ اتنے بڑھے ہوئے ہیں گھر کے کہاں سے انسان بچا پائے گا لیکن جو مسلم فنڈ ہوتے ہیں کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے انسان اسی میں جو ہے تھوڑا سا جوڑ پاتا ہے پیسے کو نکال پاتا ہے تاکہ الگ کرتا ہے کمیٹی میں ڈالتا ہے اور اسے اکٹھے مل جاتے ہیں ہم ایک سال میں دس مہینوں میں چھ مہینے کی جو کمیٹی میں ڈالتے ہیں لوگ باگ مل جل کے پیار محبت سے تو اسی میں تھوڑے بہت پیسے جڑ جاتے ہیں جس سے انسان کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے کچھ ترقی کر لیتا ہے تھوڑی سی ورنہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہوتا ہے اور مسلم فنڈ ہے ایک ہمارا گاؤں میں تو وہاں جب میں چھوٹا سا تو وہاں رہتے تھے ہم تو وہیں پہ ہم پیسے بچاتے تھے وہیں پہ ہماری امی ہمارے ساتھ جاتی تھی ڈال پیسے جب ڈال کے آیا کرتی تھی تو وہیں پہ پیسے بچاتی تھی اور وہیں سے پیسے نکالا کرتی تھی اور وہیں پہ پیسے جوڑا کرتے تھے